आमी आमच्या आदल्या तेंपार पळयल्यार डोकोमो फोन्स आसले तेन्ना लोक थ्रू दोज थ्रु देट फोन लोक कम्यूनिकेट करतालो सो आतां आमी पळयल्यार आमचे कडेन मोबायल फोन्स लॅपटाॅप्स आसा आनी आमी ताज्या वयल्यान कम्यूनिकेट्स करता इवन आमची इंटरनेट स्पीड आयच्या तेंपार फायव जी आसा आनी आमचे कडेन इंटरनॅट फूल स्पिडीन यूज करपाक जाता आदी जस्ट कॉलिंग वयताले कॉल करपाक जाताले आतां आमचे कडेन ऑनलायन थ्रू फोन्स सगले करपाक जाता आदी जस्ट डॉकोमो आसले उपरांत ताज्या उपरांत टेलेफोन्स जाले लोक कम्यूनिकेट कतालो पळय ते उपरांत आतां फोन्स लॅपटाॅप्स येवन आमचे कडेन इवन रिचार्ज बसून आमचो ऑनलायन करपाक जाता